औ खोनादों बुं दे औ ओइ गोदो जों हाबा जागोदानाव औ दालाय खथ' मोजां माबा जागासिनो दं माबा सिंसिं सांसांसो नङा मोनसे गोदो औ

औ औ औ आरो दाना बे बिल्दिं एरिफ्राबो मालाय लुगासिनो लामाफ्राबो फिसा फिसौ फिसा फिसौ लामाबाबो मालाय मोजां जाजोब्बाय बे जोंनि गामियानो मानो जादियाबाल आं रागासो जोंबाय गोजां बोथोरबाथाय हाद्रि गुफुंजोबजानांगौ जायो औ नआनो फुरलाला जाहैयो बाल औ बे बायदिनो जाहैयो औ औ औ गोदोनि सरकाराबो बानायासै माबायासै मावाखिसै आरो दानियाबो मावाखिसै दाबो जोंनिखौ ने मालाय ओरैना बेराद मोजां जागासिनो दं जारलासो थानाय न'आबोथ खथ' मोजां न' लुबाय नै सिं जानो मा जानो सयथिबो साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो नै साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो औ औ गारि मटरबो जोबला गोदो हाथाइसिम फैनांगौबा जिग' जिग' थाबायनांगौमोन दा ससे ओंखारबानो लामानिफ्राय ओंखारबानो गारि नांगौ जोंनो दा